नमस्ते मैम हाँ मैं रोहू मछली और बांगुर मछली चाहिए है आपके यहाँ तो कितने बजे तक रहेंगी आप आच्छा तो आज का हैना ताजा है कि कब का है

अच्छा तो जो होता है सही हैना बड़े बड़े है मोटे मोटे है या एकदम सही नहीं है अच्छा चलिए ठीक है

ठीक है तो हम आपके यहाँ आ रहे हैं मछली लेने और आप सही रेंज लगाकर हमें दीजिएगा तो हम आपके यहाँ मछली लेंगे पाँच छ किलो तक

हम एकाध घंटे में अभी निकलेंगे अभी देख रहे हैं अब वो गारजीयन आ रहे हैं तो फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से

चलिए ठीक है सब ठीक है ठीक है तो ताजा मछली दीजिएगा सही रेंज लगाकर हमें दीजिएगा ज़्यादा महँगा मत दीजिएगा हम आएँगे

हाँ हाँ कोई डिस्काउंट करके दे दीजिएगा चलिए ठीक है तो हम आपके यहाँ आ रहे हैं मछली लेने

चलिए ठीक है देखते हैं हसबैंड आएँगे तो कराएंगे नहीं तो हम आकर आए लेंगे मछली हम खुद ही पहचान लेते हैं मछली को हाँ तो ठीक है गलत रैंज मत लगाइएगा लगाएँगे तो हम आपके यहाँ बराबर आते रहेंगे देखिए का हैना कि कम लगाएँगे तो ना हम हमेशा आते रहेंगे आपके यहाँ ठीक है चलिए ठीक है तब धन्यवाद रख रही हूँ फिर आ रही हूँ ना